दरभङ्गाके जलवायु दरभङ्गाके तापमान एखन बहुत ही ठण्डा चलि रहल यऽ दरभङ्गा कऽ जे तापमान यऽ अहाँके एखन दरभङ्गाके तापमान लगभग सात डिग्री आठ डिग्री नओ डिग्री जादासँ जादा बारह डिग्री तक यऽ ओहिसँ ओहिसँ जादा नहि यऽ एखन दरभङ्गा कऽ तापमान बहुत जादा ठण्डा चलि रहल यऽ जेनाकि देखैत छी अपना सब दरभङ्गामे तापमान सात डिग्री एखन फिलहाल चलि रहल यऽ दरभङ्गा कऽ तापमान अहाँ कऽ बहुत दरभङ्गामे एखन बहुत ठण्डी पड़ि रहल यऽ तऽ दरभङ्गाके मे जे मतलब अपन सबके जे मिथिलामे वर्षा होइत छै अहाँ कऽ वर्षा जे छै मौसम सेप्टेम्बर अक्टूबर इहए सब कऽ लगभग होइत छै तऽ जेनाकी अपनासब जे छै से वर्षा कऽ मौसम बहुत ही बढ़िआँ होइत छै अपनासबमे बहुत आनन्द आबैत छै कखनो वर्षा भेल कखनो मतलब मौसम बड़ा ठण्डा ठण्डा रहैत छै नहि गर्मी नहि ठण्डा मौसम बड़ा अनुकूल रहैत छै तकरबादसँ छै छै जे मौसम मौसम कऽ बारेमे जे अपनासब हमसब जनैत छी से मौसम जे छै से अहाँ कऽ तीन तरह कऽ चारि तरह कऽ मौसम देखैत छियै जनवरीसँ लग लगभग दिसंबर जनवरीसँ अहाँके जे छै से ठण्डा पड़नाइ चालु भऽ जाइत छै ठण्डा पड़नाइ चालु भऽ जाइत छै ई ठण्डा जे अहाँकऽ मार्च तक लगभग लगभग खतम भऽ जाइत छै तकरबाद मार्चमे खतम भेलाके बाद अहाँ कऽ अप्रील मइसँ गर्मी चालू भऽ जाइत छै अप्रील मइसँ सबमे जे गर्मी चालू होइत छै तऽ गर्मी जे छै से अहाँ कऽ कखनो बहुत जादा गर्मी पैर जाइत छै कखनो बहुत कम पड़ैत छै तऽ जेनाकी अपनासब देखैत छियै बहुत जादा गर्मियो देखने छियै बहुत कमो गर्मी देखने छियै तकरबाद जे छै अहाँ कऽ बर्षा बर्षा जे छै से अहाँ कऽ मौसम से बर्षा कऽ मौसम जे छै से अहाँके सेप्टेम्बर अक्टूबर सबमे आबैत छै तऽ बर्षा कऽ मौसममे बहुत एहनो वर्ष हमसब देखने छियै जेनाकी दू हजार सत्रह ओ जे ओ वर्षमे अहाँ कऽ किछु जादा बर्षा भऽ भेल छलैए तऽ मतलब जे छै अहाँ कऽ एतेक बर्षा भेल छलै जे बहुत जादा बर्षा भेल छलै अत्यधिक बहुत ओहिमे जे छै अहाँके बहुत बाढ़ि बला स्थिति छलै बहुत छति भेल छलै अपन सबके एरिआमे तऽ सरकार बहुत मददो केलखिन सब कऽ अहाँ कऽ जे छै से गेँहू चावल ईसब सब देलखिन बहुत बहुत मदद केलखिन हँ अपना जाने सरकार तऽ बस इएह अपना सबके छै तकरबाद छै से अहाँ कऽ कठोर जाढ़क मतलब जेनाकी एखन चलि रहल छै एखन अपनासब कऽ कठोर जाढ़ चलि रहल छै मतलब जे छै से अहाँ कऽ बहुत कठोर जाढ़ कि जेनाकी की कही एखन चलि रहल छै फिलहाल बहुत बहुत कठोर जाढ़ चलि रहल छै एखन जेना हमसब जे छै कठोर जाढ़मे आ कऽ आगि कऽ व्यवस्था करैत छियै एक जगह पाँच आदमी बैठैत छियै तकरबादसँ जे छै जे ओएह होइत छै पाँच आदमी एक जगह एलहुँ तहन बैसलहुँ तहन आगि तपलहुँ इएह सब छै आओर तकरबाद जे छै से अहाँ कऽ मौसममे जे अहाँकऽ बदलाओ होइत छै से मौसम कऽ जे बदलाओ छै से अहाँ कऽ बहुत बदलाओ होइत छै इएह कहबे कयलहुँ जे अहाँके जनवरीसँ मार्च तकमे ठण्डा खतम भऽ जाइत छै तकरबादसँ अप्रील मइसँ गर्मी चालू होइत छै तऽ ओ तकरबादसँ मइ जून जुलाइ तकरबाद सेप्टेम्बर अक्टूबर सबमे जे छै से अहाँ कऽ बर्षा होइत छै इएह मौसम कऽ बदलाव सब छै आओर कोनो बदलाव नहि छै आओर अहाँ कऽ जे छै से धन्यबाद